हेल' औ मा गोसोखांदों ए जोंहा बै माबायाव हगारबाय मा होनो डन डनबस्क' बे आमगुरियाव खोना नायबालाय बेनो मोजां बेखौनो मोजां होननायबायदि खोनादों दस्रायावबो दंबावोथ' दस्रायावबो मेल्ला दङ मोजां मोजां सरखारि स्कुलावलाय बेनोसै फोरोंनाया सरखारि स्कुल नालाय बिदिनो

औ औ प्राइभेटाव हगारबाय बिदिनो स्कुलाव स्कुला मेल्ला नालाय गोजान गोजान जायो नालाय ओंखायनो आंहा बावनो सोबाय बांद्राय मोजां नङाब्लाबो

ए मोजांना बेबो औ बिबो मोजां ना मोजां बेना आमगुरिबा एसे सम सम लायो बांद्राय बुरजा लाया बिसिनिया बांसिन जागोन खोमा बिसना बांसिन जागोनखोमा जोंना मासाव माबा लायो सातस' लायो ए खमसो ए दे होदो होमब्लाय बेयावनो दे होमब्लालाय औ